णव्व्याणव हजार णवशें णव्व्याणव वीस हजार पांचशें चार दोन हजार सयशें पन्नास सात हजार सातशें णव्वद एकवीस हजार दोनशें तीस